जय झूलेलाल रिया मां सावण हेठो हली हिकिड़ी पंहिंजे लाइ लहरिया वॻो पसंदि कयो ऑनलाइन ख़रीदारी कई हुई मां तोखे फ़ोटो मोकिलियो थी मई ॾिसिजांइ व्हाट्सप ते ऐं मां छा नीरो रंग पसंदि करे उहो वॻो घुरायो ऐं पोइ ध्यानु ॾिनो त इहो ई साॻियो वॻो अगरि मां नीरो रंग न वठी वठी करे ॻाढ़ो पीलो गुलाबी वठां हां रंग में त इहो मूंखे खाली साढा छह सौ रुपए पए हा त तू बि ध्यानु ॾिजांइ ऐं पंहिंजो साइज़ जेको आहे विचो साइज़ विझी करे ऐं पीले रंग जी ड्रेस वठिजाइं त ईअं तोखे साढा छह सौ रुपए ई पवंदई जय झूलेलाल